हालो हालो अनील कोसो आसा तूं कोसो आसा बरो आसा मरे आं हें पय आतां तुवें हांव बरो आसा हांवें आयकलां तूं आतां एग्रीक्लचर स्टार्ट केला मोठे प्रमाणांत सेट अप केला म्हण स्टार्टअप कशें कितें केलां आं हां

हांव तुका एडव् ए एड एडवायज करता रे पूण तुवें सगलो सेटप कसो केला सांग म्हाका गोवा तुका तुका अशी कितें कितें प्रोडक्ट्स घेता तें तूं तेजी जी मार्केटींग कशें करतलो हें म्हत्वाचें न्ही तुगे पयसो घाल तो पयसो घाल तो उबो येवपा जाय न्ही परतो सारकें

हय वेरियस स्कीम आसा तेंच्यो तें तुका उपेग पडटा तसो अवेल करता सोडनाका प्रत्येक स्कीम घे आनी ते पंतप्रधान तुक ते टेक्स स स हजार स स हजार मेळटल्यो वर्साक हय हय हय हय हय हय

ना ना पय गोंयात पय हा न्ही गोंयात टुरिजम इज अ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री सद्या इको टुरिजम जो आसा तो काॅन्सेप्ट घे तुज्या हातूंक तूं इको टुरिजम सुरू कर ते फोरेनर पय ते येतात तें सगळे आपय ते तेंका तांकां स्पायसीस घाल स्पायसीस दाखय तांकां बरें सामकी गोंयची बरें फस्ट क्लास जेवण दी पळय तुजे पयशे कशें वाडटात ते

ओके ओके हय दूद जालां शाॅर्टेज आनी दूद जाय आं बरें हा तेगेलीं तकलीं फायन आहा मरे तुगेलीं शे सुपर हा म्हाका आनी म्हजी आन् एडवायस आन् मागता तूं तुगे सगळे सुपर मरे ओ ओके